मु मूंखे बाग बगीचो जाम वणंदो हो ऐं मां असां नंढे घर में रहंदा हुआसीं हिन करे कुझु जॻह न हूंदी हुइ पर भॻवान जी दया सां असां मुंहिंजे पापा वॾो घर वरितईं हुते हिकिड़ी हिकिड़ी नंढो वरांडो हो हुते मां बाग बगीचो हो और मां हुनमें वण पोखिया जीअं त पेरू जो वणु अम्बनि जो अम्ब जो वणु थोड़ा गुल लॻाया और मां हुनजी देखभालु कई थोरनि ही महीननि में हू वॾा थी विया वण और अॼु ताईं आहिनि हाणे बि इन वण में अम्ब इंदो आहे और असां हर साल अम्ब खाईंदा आहियूं अ गुल बि वॾा थी विया आहिनि और मां हुन गुल खे कंहिं कंहिं महिल पटंदी आहियां और त हो वास में सजाए रखंदी आहियां मां जाम ख़ुशि आहियां छा मुंहिंजे घरु में कोई तो बाग बगीचो आहे मां सभिनीनि खे चवंदमि बाग बगीचे जी सुठो सुठो ख़यालु रखणु खपे थैंक यू